मूं त लहरबाज़ी ऐं सर्फिंग कॾहिं कई ई कोन्हे त मूंखे कॾहिं पंहिंजी ज़िंदगीअ में संतुलन ठाहिण जी का ज़रूरत कोन पई आहे छो त मां कॾहिं सर्फिंग कई ई कोन्हे